जोंनि ओनसोलाव सरासनस्रायै आयेनारि खैफोदा जाहैबाय दा जिहेतु जोंनि एसे फरेस्ट ओनसोल गोग्लैजायो त' बेयावहाय जोङो बिफां दाननायाव आयेनारि खैफोदा जायो नैथियाव जाहैबाय माने बे फरेस्ट एरियाआव माने गोबां माने बे मिल बायदिसिना नेम दं त' बेफोरो खैफोद जानो हागौ दङ गोबां बिदिनो आयेनारि माने सोमोन्दै माने जोंनि गेजेराव बेयावहाय दा बिदिनो बेलेग बेलेग माने जौ सावनायावबो माखासे आयेनारि खैफोद जानो हागौ आरो ओनसोलाव जोंनि फरेस्ट रिजार्भाव माने दा जों ओरैबायदि जायो जिहेतु माने फरेस्ट रिजार्भाव दं नालाय त' बेयावहाय जोंनि माखासे मैदेर बायदिसिना फैयो त' बै मैदेर बायदिसिना फैनायखौथ' जों बुथारनानै जानो हाया बेथ' आयेननि बेरेखा जायो त' बेबायदि माने माने बेबायदि खैफोदफोरा फैयो आरो